ہیلو سر ابھی جو میں نے مشروبات کا آڈر کرا ہے اس کا پیکنگ آپ تھوڑا اچھے سے کر دیجیے گا کیونکہ مجھے دور جانا ہے اس کو لے کے مطلب ایک دو گھنٹے کا سفر ہے میرا مطلب آپ پیکن ایسا کر دیجیے گا اس کا کہ یہ ٹھنڈا بھی نہ ہو اور پیکن بھی تھوڑا اچھا ہو مطلب میں چلا جاؤں اور میں اس کو یوز کر لوں صحیح سے مطلب جیسے پچھلی دفعہ میں میں نے آڈر کرا تھا مشروبات کا آپ کے یہاں سے تو بہت اچھا پیکن کرا تھا آپ نے میں اس کو لے کے گیا تھا میرے کو جانا ہی تھا تو وہ بہت اچھا دیا تھا مطلب ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا اور میں نے اس کو وہاں پہ جا کے پیا تو پھر صحیح تھا وہ گرم تھا کافی اچھا تھا تو آپ ایسے ہی پیکن کر دیجیے گا جیسے پچھلی دفعہ میں آپ نے پیکن کرا تھا اصل میں مجھے تھوڑا دور جانا تھا تو اس وجہ سے میں آپ کے یہیں سے ہی دوبارہ آڈر آپ کے یہاں سے ہی کر رہا ہوں اور کہیں سے نہیں کر رہا اسی وجہ سے کیونکہ آپ کے یہاں سے پچھلی دفعہ میں جو آڈر کرا تھا وہ بہت اچھا تھا تو آپ بتا دیجیے مجھے کتنا ٹائم لگے گا مجھے تھوڑا جلدی نکلنا ہے ہو جائے تو آپ پانچ سات منٹ کے اندر میرا آڈر بھجوا دیجیے یا آپ ڈیلیوری بوائے کا نمبر دے دو مجھے میں اس سے بات کر لوں گا من ویٹ کر لوں گا میں اس کا میرے کو کہیں باہر واہر بلائے گا تو میں وہیں سے جا کے لے لوں گا کیونکہ مجھے جلدی ہے تو سر آپ پلیز تھوڑا جلدی کر دیجیے گا